आंहाथ' बेफोरबायदि देहा जोथोननि थाखाय जेबो बिमा गैया मानो होनोब्ला बेफोरखौ जोंनो रावबो फोरमायनानै होफैनो हायाखैमोनथ' जाहोना बेनो बेनि थाखायनो बेफोर बादि बिमाफोरखौ जोङो बानायनानै लानो जेबो माने सुबिदा मोनाखै बा मिथिफेराखै आरोखि

जानो हागौ सोरबाफोर बेफोरनि सोमोन्दै जुदि मिथिनाय थायोब्ला बा सोरबाफोर बेफोरनि सोमोन्दै माने खामानि मावनाय दङब्ला जों बेफोरखौ माब्लाबाफोर मिथि बायोब्ला सोंनानै बे बिमानि राहाखौ लानो हागोन होन्नानै आं सानदों आरो बेयो जोबोद मोजां मोनसे खामानि जागोन जेराव साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय जिबन बिमानि देहा जोथोननि थाखाय साफ्रामहाबो माने बेफोरबादि जिबन बिमा थाथारनो नांगौ थानो थायोब्ला मोजां जायो बेनि थाखाय इउनाव राहा लागोन होन्नानै आङो सानदों आरो आंल' नङा आंजों लोगोसे गोबां जायफोरो बिथांमोनहा एसे सांग्रांथि दङ गावनि जिबन बिमा बा देहा जोथोननि बिमानि सोमोन्दै बिथांमोनाबो बे खामानिखौ मावनानै लागोन होनानै आं सानदों